हेल' आं दाखालि दिल्लीयाव थांनायनि थाखाय ट्रैननि बुखिं खालामनाय जादोंमोन दा थांनांगौ खामानिया खेनसेल जानायलाय आङो थांनाय जानाय नंला बिनिखायनो सिगां बुखिं खालामनाय रांफोरखौ आंनि फासबुकयाव एकाउन्ट आव सोहरफिनदो